हँ बाजू की बात अइ मुजफ्फरपुरके विकास नहि भेल छै अहाँ कत्तऽसँ अयलहुँ हँ अच्छा नेपालसे अयलहुँ हँ मुजफ्फरपुर

अच्छा मुजफ्फरपुर जिला बिहारके नम्बर वन पर छै जनलियै हँ हँ नह अच्छा से तऽ अहाँ सुनू ने टावर चौक जाउ मुज मुजफ्फरपुर कत्तऽपर छी अहाँ बैरियामे छियै ने अच्छा जीरो माइलमे आहाँ टावर चौक जाउ टावर चौक से पूरब मुहेँ रास्ता छै हँ ओत्तऽ पर जाउ किछु दूर आगू जा कऽ गरीबनाथके मन्डिर छै पूब फैलमे जगह छै हँ गरीबस्थान मन्डि हँ ओत्तऽ परसे होयतै ने गाड़ीके तऽ फाइनेन्स जगह छै मुजफ्फरपुर

अरे गाड़ीके गाड़ीके तऽ कोइ आबऽ पर्ची नहि छै अहाँकेँ नेपालमे तऽ गाड़ी चलैत नहि होएत एत्ते ओत्ते आहाँ जैयौ ने टावर चौक पर अहाँ पहुँचू ने तब देखबै

आ जाउ नहि नहि ओहिमे सबकिछु छै मन्दिरमे मन्डिरमे हर चीजमे धा छै

छइ हुनकर बगलमे फाइब स्टार होटल छै हँ तऽ से तऽ अहाँ जयबै हुनकासँ पुछ्बनि अपने बता देथिन जैसन अएँ जे रूम जैसन लेबै ओहिसे दाम छै हँ तऽ इएह

अच्छा ठीक छै अहाँ जाउ ने पहिले इलाका घूमू तऽ